ہندوستان ایک مختلف قانون مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ہندوستان میں پائے جاتے ہیں ہندوستان میں خاص کر کے کئی مذہبوں کے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور جس طرح سے ہندو مسلم سکھ عیسائی کرسچن پارسی جین اور کئی سارے سکھ بھائی ہیں یہ سبھی کافی مذاہب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں سبھی مذہبوں کی اپنی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اپنے اپنے ماننے کے طریقے ہوتے ہیں اور الگ الگ مذہبیں مذاہب منائے جاتے ہیں جس طرح سے ہندو کی بات کی جائے ہندوستان میں ہندو کی آبادی کافی ہے اس اس کی بات کی جائے تو ہندوؤں میں بھی کافی گوڈیز ہوتے ہیں بتیس ہزار دیوی دیوتاؤں کو مانا جاتا ہے جس میں سے خاص فرقے ان کے شیو بھگوان ہوتے ہیں رام ہوتے ہیں اور ہنومان ہوتے ہیں اس طرح سے کئی سارے بھگوان ان کے کرشن ہوتے ہیں کئی سارے بھگوان کو مانے جاتے ہیں اور پوجے جاتے ہیں اور دوسرے مذاہب میں جو ہوتا ہے کئی طرح کے کئی کئی ساری تہواریں ہیں جو کافی منائی جاتی ہیں سب کوئی اپنی اپنی تہواریں منائی جاتی ہیں جس طرح سے غیر مذہب کی بات کی جائے ہندو مذہب کی بات کی جائے اس میں ایک راکھی کا تہوار آتا ہے جسے رکشا بندھن بھی کہتے ہیں راکھی کے تہوار میں ایک بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں پر ان کی کلائی پر راکھی باندھتے ہیں تاکہ وہ ان کی عمر درازی کے لیے ان کی عمر کے لیے کہ اچھی صحت اور عمر دراز کی دعا دیتے ہیں یہ ایک کافی ٹھیک ٹھاک چلن ہے اور اسی طرح سے ایک ہولی آتا ہے دیوالی آتا ہے ہولی میں ایک دوسرے کو رنگ دے لگا کر کے خوشیاں مناتے ہیں اور وہ ہولی میں کسی بھی جیت کا یا کسی جیت کا ان کے کوئی بھگوان کی جیت کا وہ جشن مناتے ہیں اس کے علاوہ ہولی کے علاوہ ہولی دیوالی میں ہوتا کیا ہے کہ دیوالی بھی ان کے پرو ہے ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے جس میں ہوتا کیا ہے کہ دیوالی میں کافی دیے جلا کر کے کوئی الگ الگ وہ اپنے بھگوان کو پوجتے ہیں مانتے ہیں اور ہم جس صوبہ بہار میں رہ رہے ہے تو وہاں کے وہاں کے لوکل خاص کر کے ایک پرو بنائی جاتی ہے جسے چھٹ پرو کے نام سے جانا جاتا ہے چھٹ میں بھی کافی طرح کی یہ باتیں ہو پائی جاتی ہے جس طرح سے چھٹ میں وہ اٹھاتے ہیں سوپ اٹھاتے ہیں اور اگتے ہوئے سورج ڈوبتے ہوئے سورج کی پوجا کی جاتی ہے چھٹ پرو میں یہی سب باتیں ہیں